ہاں میں نے ٹیکنالوجی اور بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کرنے کی نیت سے ایک جگہ کا سفر کیا اور وہ جگہ رحمانیہ خانقاہ مونگیر ہے میں نے وہاں کا سفر کیا اور میں وہاں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا اور ہم نے وہاں پر بہت سی چیزیں پائی مثال کے طور پر اپنے نفس کی اصلاح کی نیت سے میں وہاں گیا اور وہاں پر ہم نے ٹیکنالوجی اور بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کرنے کی جو نیت کی تھی اپنے نفس کی اصلاح وہاں پر ہم نے بخوبی پایا اور وہاں پر ان چیزوں سے دور رہ کر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں اور وہاں پر شب و روز کی جو زندگی گزرتی ہے وہ نہایت ہی خوشگوار اور بہت زیادہ سکون ملتا ہے ہم وہاں جا کر بہت سی ایسی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں جو ٹیکنالوجی اور بیرونی دنیا میں رہ کر محسوس نہیں کر سکتے ہیں